खेतीमे तकनीकी मदद ई भेलय कि पहिले लोग जे रहय ओ परम्परागत खेती करैत रहय जाहिमे हल आ वएह उपजेलहा धानके ओकरे बुनि दैत रहय ओहिसे खेती बढ़िआँ नहि होइत रहय आ लोककेँ पैसोके आभाव रहय तऽ पानि वानी दएमऽ लोक प्रकृति पर निर्भर रहय आ टेक्नोलॉजीमे जमाना आबयके बाद ई भेलै हन जे लोग हाइब्रिड बीजके उत्पादन उपयोग करै लगलै हँ आ परम्परागत खेतीमे हलकऽ छोड़िके ट्रेक्टरसँ लोग जोताबऽ लगलय हन पानि दए लगलय हन किया तऽ सस्ता भए गेलि हन बिजलीकेँ मोटर आबि गेलय हन जे बहुत कम बिलमे बहुत जादा पानि दैत अछि ओहिमे किसान सक्षम अछि आ जाहिसँ आब लोगसभ खाद दिअ लगलय हन खेतमे जाहिसँ उपजा खेतके बहुत जादा दुगुना तिगुना बढ़लय हन आओर ई बढ़िते जा रहल छै उपजाउमे खेतीमे ई डीजीटलके क्रान्तिके बहुत फायदा भेलै हन मछली पालनमे मछली पालनमे ई भेलय हँ कि पहिले लोग मछली पालति रहय पोखरिमे कोनो तरहकेँ बीमारी भए जाए पूरा मछली मरि जाइ पानि सुखि जाइ ओहिमे नया टेक्नोलॉजी भेलय हन जे एकटा मोटर मदति केलकय हन बिजली वाला मोटर आबिके जाहिमे तेल वेल नहि खर्चा होइ छै बहुत कम एक रुपैआ दो रुपैआ पर घंटाके हिसाबसँ ओकर बिजलीके बिल आबैत छै ओहिमे किसानके बहुत जादा सस्ता भेलय हन आ आओर पहिले जे मछलीके जे कोनो बीमारी लगति रहय तऽ पूराके पुरा तालाबके मछली मरि जाइत रहय तऽ आब ओकर बीमारीके बहुत रोकथामके लिए सरकार टीकाके व्यवस्था धीरे धीरे कै रहल छी आदमीसभ किसानसभ जागरुक भेलै हन आ तेसर पशु आ मछली पालनमे एकटा आओर भेलय हन जे इजरायली एगो तकनीकि एलय हन बायोप्लाटके ओहिमे बहुत कम जगहमे बहुत जादा मछलीके लोग उत्पादन करि रहल छै आ पशुपालन डेयरीमे भेलय हन कि पहिले बहुत तरहके बीमारी गायके होइत रहय चेचक फोका एहिसभमे बहुत तरहकेँ जानवर मरि जाइत रहय ओकर इलाजो बहुत महग डॉक्टरसभ लैत रहय तऽ ओहिमे सरकारके ई देबाक चाही जे ओकर जाँच रोकथामके लिए किछु व्यवस्था करना चाहिएन आ ओहिमे आओर किसानसभ थोड़ा जागरूक भेलय हन तैं